आंं दिजिथेल आरिमुनि बारै मोजां खौनो सानो मानोना दिजिथेल आरिमु फ्राबो मानसिखौ जौगानायाव गोबां हेफाजाब होयो दिजिथेल आरिमु आबो बेसेन गोसा आरो बेसेन खमनि दङ बेसेन गोसानि बुस्थुफ्रा गोबाव जोरो आरो बेसेन खमनि बेसादफ्रा दान्दिसेल' जोरो मानसि जों बानायजानाय बायदि दिजिथेल आरिमुफ्रा बारा मोजां जाया मानोना मानसिया दांनाय दैनाय बानायनायनि जाउनाव मानसिनि बानायनायफ्रा गोरासिन जायो दिजिथेलै बानायनाय आरिमुफ्रा इसे आलादा जायो मानोना मानसिनि बानायनाया गोबाव जोरसिनो मानोना मानसिया गोबां जोथोन लानानै दांनाय दैनाय मोजां रोखोमै बानायलांबाय थायो बेबादिनो दिजिथेल आरिमुफ्राबो बानायजानाय अब्लाबो गोबाव जोरनो नागिरा मानसिजों बानाय जानाय बायदिनो दिजिथेल आरिमुफ्रा एखे एबा मोजां जायो होननानै आं साना नाथाय बाहाय जाथाव थाव दिजिथेल आरिमुफ्राबो नाथाय मानसिजों बानाय जानाय बेसादफ्रा साबसिन आरो गोबावसिन जोरो